हाँ जी बताइए जी हाँ मैं बात कर रही हूँ हाँ जी बताइए कैसे जूते चाहिए आपको जी हमारे पास तो बहुत तरीके के हैं सब प्रकार के आपको मिल जाएंगे वह किसी भी नम्बर के मिल जाएंगे चाहे छोटा नम्बर हो चाहे बड़ा नम्बर हो सब तरह के डिज़ाइंस के आपको जूते मिल जाएंगे अच्छा तो आपको रोज़ाना डेली पहनने के लिए जूते चाहिए तो आपको मिल जाएंगे हमारे पास जूते आप आ जाइए हमारी दुकान पर जी आपको हमारे पास से दुकान से शादी पार्टी में पहन्ने के लिए रोज़ घर में पहनने के लिए आपको चप्पलें मिल जाएंगी जूते मिल जाएंगे कपड़े के जूते हैं और न लेदर के जूते हैं सभी तरह के जूते आपको मिल जाएंगे सभी रंगों के मिल जाएंगे आपको फ़ीते वाले भी मिल जाएंगे बिना फ़ीते के भी मिल जाएंगे सैंडल मिल जाएंगी है न अच्छा आप बताइए कि आपको रोज़ पहनने के लिए चाहिए आपको घर के लिए चाहिए या बाहर आप कहीं काम पर जाती हैं तो उसके लिए चाहिए अच्छा काम पर जाते हैं तो आपको भाग दौड़ वाला काम रहता है या फिर या फिर आपको आराम बैठे बैठे रहने वाला देखिए अगर आप भाग दौड़ वाला काम करती हैं न तो फ़िर आपको क्या है कपड़े के जूते ज़्यादा सही रहेंगे है न तो उसमें आप है न चप्पल तो पहनकर जा नहीं पाओगे तो आपको कपड़े के जूते ज़्यादा सही रहेंगे या फिर जूतियाँ जो आती है न वह आप देख लीजिए जूतियाँ भी सही रहेंगी आपके लिए तो रोज़ में पहनने के लिए आजकल बहुत चल रहे हैं सब लोग पहनकर जाते हैं हाँ जी आपको कोई अगर आपको आपका मन में कोई आपके वह ऐसा कुछ चल रहा है कि आपको इस तरह के जूते चाहिए तो हम आपको बना देंगे उसे रंग में भी आपको बना देंगे हाँ आप मुझे रंग बता दीजिए आपको कौन से रंग के चाहिए हम आपको हिल में भी बना कर दे देंगे देखिए अगर आपकी है न लम्बाई नहीं है तो आपको हिल में भी बना कर दे सकते हैं आप हील पहनती हैं हाँ तो देख लीजिए न हिल तो आजकल वैसे के वैसा है कि जिनकी लम्बाई नहीं होती न तो उनको तो हील पहन लेते हैं वह लोग लड़कियाँ लोग पहनती हैं हिल है न अगर आपकी लम्बाई अच्छी है तो आप बिना हिल के पहन सकते हो अगर आप के पास हिल हम हम जैसे आपको आपको हिल वाली पसंद आई तो हम आपको हिल भी काट कर दे देंगे और नहीं है तो हम आपको इसमें लगा कर भी दे देंगे कैसे भी चल जाएगा जी आप बताइए आपको किस तरह से चाहिए है न हाँ हाँ ठीक है आप है न एक काम कीजिए आप शाम को दुकान पर आ जाइए या कभी भी आ जाइए तो अपन यहीं दुकान पर बात कर लेते है न हाँ ठीक है आ जाइए जी है न आ जाइए आप दुकान पर धन्यवाद